जखन हम इण्टरमऽ गेलु रहऽ तऽ हम चाहैत रही जे हम विज्ञान राखु मुदा हमरा पैसाके कमी दुआरे हमरा विज्ञान नहि राखिकऽ कलेवला आर्ट राखय पड़ल आ वएह लएकऽ पढ़य पड़ल तऽ एहिसभमे हम अपन शिक्षक सभसँ सलाह लैत रहलहुँ जे हम लियै कि नहि लियै लेना चाही हमरा कि नहि लेना चाही